मेरा नाम विपुल है हाँ मैम सब इग्ज़ेक्युटिव का मैम अच्छा चल रहा है वो जो भी लोग अपना प्रॉडेक्ट बनाते हैं या जो भी अपनी नई ज्वेलरी की डिज़ाइन बनाते हैं वो अच्छे से बना रहे हैं और अभी जैसे शादीयों की सीजन आ रही है तो मैंने सबको बोल रखा है कि सब अपना डिज़ाइन तैयार करके रखे और मुझे उसको पी पी टी में चाहिए ही और जो भी जिसके दिमाग में भी कोई नई डिज़ाइन अगर आ रही है या नए जो अभी जो ट्रेंड में चल रहा है जैसे ट्रेडिशन की ज्वेलरी बहुत अभी ट्रेंड में चल रही है जो पुराने टाइम के लोग पहनते थे वैसी ज्वेलरी बहुत अभी ट्रेंड में चल रही है तो मैंने अपने बहुत सारे जो कलीग है उनको बोल रखा है की आपके दिमाग में जो जो डिज़ाइन आ रही ही है मुझे बता दें फाइनलाइज़ में उसकी पी पी टी बनाके आपको भेज दूंगा जिसके अंदर वो सारी डिज़ाइनस होगी जिससे हमें पता चल जाएगा की अभी ट्रेंड में क्या चल रहा और अपन का मार्केटिंग थोड़ा अच्छा हो और मैम और बताइए आपकी सेलिंग तो मैडम अभी थोड़ा कम है क्योंकि अभी सीजन नहीं है तो जैसे अब आगे के दो महीने के अंदर सीजन आने वाला शादियों का सीजन होगा लोग ज्वेलरी अपनी जैसे बेटी वगैरह बेटे वगैरह उनकी शादियों के लिए खरीदते हैं तो उनके लिए तो उनके हिसाब से अभी तो हम जैसे मैम आ जैसे उनके हिसाब से ही चल रहे हैं जो शादियाँ की डील शादियाँ चल रही है न तो शादियों के सीज़न के हिसाब से ही चल रहे है कभी इतना पार्टी वगैरह का तो वो तो चलता रहता है तो अभी हमारा फोकस न मैडम जो शादियां की सीजन के ऊपर जो ज्वेलरीयाँ बनती है जो ट्रेडिशनल टाइप की ज्वेलरीयाँ है उन्हीं के ऊपर है ताकि ट्रेडिशनल ज्वेलरीयों का थोड़ा ट्रेंड चल रहा है तो उन्हीं पे ध्यान है ज़्यादा फ़ोकस तो उन्हीं पे चल रहा है मैडम अभी तो अभी तो मैम अभी तो सिल्वर ज्वेलरीयाँ ज़्यादा चल रही गोल्ड भी चल रहा है गोल्ड और सिल्वर का कॉम्बिनेशन चल रहा है और उसमें कई जगह कॉपर का है मेटल का है इस टाइप का ज्वेलरी चल रहा है जिसमें मेटैलिक मेटालिक होना चाहिए जो अंदर के मेटल यूज़ हो रहे हैं उनको भी लोग काफ़ी पसंद कर रहे है जैसे आपने इसे जैसे गोल्ड सिल्वर के अंदर थोड़ा सा गोल्ड का आपने पॉलिशिंग कर दिया या उसके ऊपर आपने जैसे वो पर्ल वगैरह भी चल रहे है मोती वगैरह भी चल रहे है ट्रेंड में और रूबी वगैरह स्टोन्स हैं वो सारे स्टोन भी सारे चल रहे हैं जैसे नीलम पन्ना वगैरह यह सारे इनका भी ट्रेंड चल रहा है और नौ ब्रांड बहुत सारे लोग है ना आज कल अलग अलग स्टोन चाहिए तो कलरफूल स्टोन वाले ज्वेलरी भी बहुत ट्रेंड में है ठीक है मैम